मुर्गा पालनके लिये ओकरा समय समयपर समय समयपर भोजन चाही ओकरा समय समयपर पानि ओकरा चारा मिलना चाही ओकरा हबादारके पँखा होना चाही साफ सफाइ रहना चाही बिमार पड़लै तऽ ओकरा लिए दबाइ चाही ओकरा लिये आदमी चाही ओकरा लिये सब चीज व्यवस्था चाही बिजली चाही सब चीजके व्यवस्था होना चाहिये डॉक्टरके जे दबाइ ले लेना चाही ओकरा खाना देना चाही पानि देना चाही ओकरा लिये घर होना चाही व्यवस्था ठण्ढ़ा घर बिजलीके व्यवस्था पानिके व्यवस्था खानाके व्यवस्था ओकरा क लिए आदमी हर हमेशा चौबीसके चौबीस घंटा खड़ा रहना चाही आओर उस लियए जे छै सबको आपसमे मिलके ओकरा देख भाल करना चाही अपना सऽ सब आदमीके रहना चाही की लागतै केना रहतै की खिलेबै ओकरा लिये व्यवस्था होना चाही इहए सब होना चाही मुर्गा पालनके लिये चारा भोजन खाना घर पँखा सुबिधा इहए सब चीज होना चाही

खाना देत भोजन देतै चारा देतै सब चीज ओकरा व्यवस्था करतै पँखा चाही मुर्गाके लिये आदमी चाही सब चीज चाही ओकरा लिये व्यवस्था होना चाही झोपड़ी बला घर चाही ओकरा मकान नहि चाही ओकरा बिजली चाही ओकरा पँखा चाही सब चीज चाही ओकरा आओर जे छै से दबाइके डॉक्टर सऽ हर हमेशा ओकरा लिए ओकरापर निगरानी रहना चाही की की ओकरा देनाइ छै की की ओकरा खिलेनाय छै केना ओकरा रखनाय छै केना ओकरा पालनाय छै उसब के ब्यवस्था चाही ओकरा